مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ دوسرے سیاروں پر بیرونی زندگی موجود ہے کیوں کہ زندگی قائم کرنے کے لیے کچھ بنیادی ضروریات ہوتی ہیں جیسے ہوا پانی آگ مٹی جو صرف ہمارے سیارے پر موجود ہے اسی لیے ہمارے سیارے پر زندگی موجود ہے دوسرے سیاروں پر ایسی کسی بھی چیز کی موجودگی ابھی تک پتا نہیں چل سکی ہے اسی لیے وہاں زندگی یا بیرونی زندگی کا موجود ہونا بھی ناممکن ہے